मेरे साथ में जो भी टीम का काम करती है मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या बताऊँ मैं जब भी उसके साथ में काम करने जाता था या काम करता था तो उस व्यक्ति के साथ मुझे काम करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था मैं जहाँ भी जब भी जाता था सबसे पहले उसको फ़ोन लगाऊँ ले भाई उठ चल काम पर चलना है काम करना है उसके बाद उसको मैं घर पर लेने जाता था घर पर लेने के बाद उसको मैं साथ हर प्रकार के काम में उसके साथ में करवाता था सबसे पहले मैं उठता था उसको फिर उसको कॉल लगाता था कि भाई तू उठ आपन को काम पर चलना है या काम पर जाना है तो मैं उस व्यक्ति को हर जगह सबसे पहले फ़ोन लगाता था उससे बात करता था कि भई उठ अपन को वहाँ चलना है काम करना है यह काम करना है तो उस व्यक्ति के साथ मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि उसके उसके काम की वजह से मेरे को दिक्कत आती थी मेरा काम भी बिगड़ता था मैं उसके साथ उसका काम पहले करवाता था मेरा काम बाद में होता था मैं जब भी काम करने जाता था तो पहले उसको जगाता था और उसका काम पहले करवाता था उसके बाद मेरा काम करता था उसके बाद भी मेरे को कई प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था तो काम के साथ साथ में उसको हर जगह एक आगे रह कर काम करवाना उसके बाद हर बात उसको बोलना काम के मामले में वह व्यक्ति हमेशा पीछे ही रहता था अगर उसका काम भी है तो वह हमेशा पीछे रहता है और मेरा काम भी हे तो वह भी पीछे रहता था तो मैं उसको बोलता था कि भाई तेरा काम है सबसे पहले तू आगे हो और काम कर मुझे उसके साथ ह काम करने में बहुत मुश्किल थी फिर भी मैंने उसमें साथ में रह कर जो काम करता था और अपनी चीज़ों को मैं सम्भाल लेता था और उस मेरे साथ साथ में उसका काम भी मैं करवाता था मेरा काम भी था उसके बाद हम दोनों मिल कर काम करते थे